जय झूलेलाल बेड़ा ई पार असांखे इहे लॻंदो आहे सिंधी भाषा भारत जी अधिकारीक भाषा आहे त पाण खे अंग्रेजी खां सुठो सिंधी में ई ॻाल्हाइण खपे मां वॾी उमिरि जो आहियां त सिंधी में ई सुठो लॻंदो आहे ॻाल्हाइण अंग्रेजी भाषा खां त सिंधी सुठी आहे पंहिंजे ॿारनि खे बि ऐं सभिनी माता भेनर खे भावरनि खे चवां थो ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायो ॾाढी सुठी भाषा आहे इहा मिठी आहे सवली आहे अख़र वधीक आहिनि समुझ लाइ अॻे जी भाषा में तकलीफ़ू घणियूं आहिनि उहो छो ॻाल्हाइजे पाणि सिंधी आहियूं सिंधी अधिकारीक भाषा आहे त उहा उन्हीअ में ॻाल्हाइण खपे पाण खे हिकु ॿिए सां घर में ॿाहिरि तीअं बि करे मतलबु भाषा जो आहे ॾाढो सवली आहे ऐं सुठी आहे इहा भाषा मिठी भाषा आहे ॾाढी ऐं पाणि जीअं बि थिए मिठो ई ॻाल्हाए ॻाल्हाइबो आहे हिन सिंधी भाषाउनि में अंग्रेजीअ में त माण्हू कुझु बि चई ॾींदा आहिनि पर सिंधी में सुठी समुझ पेइजी वेंदी आहे ऐं पंहिंजो सिंधी अधिकारीक भाषा पाण खे अचणु खपे हर जॻह ते हर टेम ते